नमस्ते जी हमें किसान क्रेडिट कार्ड करवाना था इसलिए

जी मेरा खाता भी नहीं है जी हाँ बचत खाता चल रहा है जी जी जी जी

जी जी जी

जी जी हमारे पास करीब सात एकड़ जमीन है जी लगभग सारी धान गेहूँ गन्ना यही सब होता है

जी वैसे हमारे पास पाँच एकड़ है तो लगभग कितना कितना तक ऋण मिल सकता है हमें बैंक से अधिकतम सर अधिकतम अधिकतम अधिकतम सर पाँच लाख सात लाख जितना भी हो सकता है पाँच लाख तक हो जाएगा जी जी जी जी जी जी जी जी जी तो इसके लिए सबसे पहले हम लेखपाल से मिलें

नहीं वो प्रमाणित वाली खतौनी लगेगी वो जिसमें मोहर जी जी जी

जी जी सर इस पर ब्याज कितना रहता है

जी सर

जी जी ठीक है फिर जी सर फिर हम आपको इंटरनेट से खतौनी निकलवाई के पहले आप लेके आते हैं उसके उसके बाद आप मतलब मतलब उसको आप चेक करिएगा जितना भी हो सकता है उस हिसाब से कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे ठीक सर हम खतौनी ले के फिर आप से संपर्क करते हैं नमस्ते